हमरासभकेँ पता अछि जे मिथिलामे सभ त्योहार मनायल जाइत छै किआकि पूरे बिहारमे मनायल जाइत छै जाइत छै जैसे दीवाली होली आओर नवरात्री पञ्चमी नवी पञ्चमी आओर बहुत सारा एहन छै जे बहुत सारा त्योहार मनायल जाइत छै जैसे छठि होइ छठि छै ईसभपर छठि तऽ सभ ई मिथिलाञ्चलमे तऽ बहुत अच्छासँ मनायल जाइ छै जे जे जे बाहर रहैत अछि ओ तऽ छठि छठिमे सभ आबै आबैत अछि आओर हुनकासभके सभसँ प्रिय अछि छठि ही दिवालिओमे आबैत अछि लेकिन सभसँ सभके प्रिय अछि छठि होलीमे जेनाकि होलीमे एक दिन पहिले होलिका दहन मनायल जाइत आओर होली दिन सभ अपना एक दूसरेपर कलर लगा कऽ होलिका ओ उत्सव मनाबैत अछि आओर जे भी पकवान बनैत अछि मालपुआ बनैत अछि आओर जे भी माँ जे भी माँसाहारी रहैत अछि ओ सुबह उठि कऽ मीट जे भी होइ अपना पसन्दसँ लऽ आबैत अछि